रांदचे पयली जर आमी सामग्री तयार दवल्ले जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटा जशेंच बिरयानी करता तेन्ना तानूळ फुगोवक घालून दवरपाक पडटा दोन वरां आनी कांदो शिनून दवरपाक पडटा तेजे वांगडा कोतमीर पुदिना खडे मसाले धंय लिंबू हे बी तयार दवरपाक पडटा जसो मसालो तयार जावन तो चिकनाक घालूक पडटा आनी मॅरिनेट करून दवरपाक पडटा तें चिकन मॅरिनेट जातगीर कांदो तेलांत घालून बरो तळसून तितून तें चिकन एड करपाक पडटा तें चिकन शिजोवन बरो मसालो तयार ग्रेवी तयार करून जातगीर ते मागीर शीत एड करपाक पडटा